मोसानायखौ हबि महरै लानो नागिरग्रा आइजोफोरखौ समाजआ गनायथि होया होन्नानै आं साना नाथाय माखासे सुबुंफोरा सानोखि मोसाखौ जेनैबा हबि खालामनानै लायोब्ला फरायनायनि बिथिङाव बा माखासे बिथिङाव मोजां जाया होन्नानै सानो गोसोफोरखौ सन सल जायो फरायनायनि बिथिङाव बारा मोजां जाया गावनि केरियार दानायावहाय बारा मोजां जालानाय नङा सान्नानै खायसेनि गारजेना बा खायसे जायगा लायै जायगा समाजफोरा खायसेफोरा गनायनानै लाया सोरबा बादि सुबुंफोरा नाथाय बेबादि जानो नाङा होन्नानै आं सानो मानो होन्नानै बुङोब्ला मोसानाय हुदाया बा मोसानाय हबिया मोनसे मोजां मोजां मा होनगोन इक्सट्रा कारिकुलाम एकटिभिटिसआव गोग्लैयो गासैबो सुबुंङा फरायनायनि बिथिङावल' बा फरायनानैल गावनि जिउखौ दाफुंनानै लानो हाया मोसानायनै मोसानानैब्लाबो मोसानायनि गेजेरजोंबो गावखौनो गाव सिनायथि होनो हायो आरो गावजों गावखौ मोनसे केरियार दाफुंना लानायनि मोनसे लामासो होन्नानै आं गावनि गोसोआव सानो मानो होन्नानै बुङोब्ला मोसानानै जों गावखौथ' सिनायथि होनो हाखाबाय आरो मोसानायाथ' गोबां गुबुन रोखो गुबुन गुबुन रोखोमनिबो दङ जों बर' माहारिनि गेजेराव नायोब्लाबो जोङो नुनो मोनोखि बर'आथ' गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ जेरैहाय बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बैसागु मोसानाय मानि आरो आरोबाव गोबां गोबां दङ आरोना बेखायनो आं सानो जों बर' हारिनि मोसानायखौबो मोनसे बुहुमाव गासै सुबुंनि गेजेराव मोनसे सिनायथि होनो हायो बर'नि मोसानायखौबो लोगोसे गुबुन रोखोमनि मोसानायखौबो जों सोलोंलांफानो हायो बेखायनो आं सानोखि मोसानाया मोनसे मोजां हुदा होन्नानै बेखायनो आङो समाजावबो बे बाथ्राखौ गनायथि होजानो लुबैयो आरोबाव मोसाग्रा आइजोफोरजों मोगा मोगि जानाय जेंनायाथ' एसेबां गाज्रि रोखोमै गैद्राया खिनथु फरायबाय थानाय बिथिङावहाय बा फरायबाय थानाय समावहाय मोनसे मोनसे बेबादिनो फिसा जाथाय जादोंमोन बिदिनो मोसाग्रा आइजोफोरा आंखौ खबर होदोंमोन मोसानो थाखाय जेब्ला बिसोर खबर होयो अब्ला आंबो मोसागोनखौ

सान्नानै दंमोन आंजों आंनि सासे लोगोजों मोसागोन नालाय मोसागोन सान्नाना दङ नाथाय आरोबाव जेब्ला जों ओंखारो बिसोरो आलदा ग्रुपजों बा गुबुन ग्रुपजों मोसानो थाखाय गोसोआव रेदि जानानै दङमोन जों जेब्ला मोसागोनखौ सानखाबायमोन अब्ला बिसोरो बेलेग ग्रुपजों मोसानायनि थांखि लाना दंखायोमोन जेराव जोंहा जोंखौ जों सोंबायखि जों जों मोसानो होन्नाया मानो मोसादिया होन्नानै सोंबाय बिसोरो गोसो सिङाव गुबुनजों प्लेनिं खालामनानै दङमोन आरो बेलेग ग्रुपजों मोसानो थांदोंमोन जोंखौ खबर होफिनासैमोन मानि थाखाय जादों बेखौथ' जों मोजाङै मिथिला ओरैनोथ' आंबो एसे एनै मोसाग्रा आंनि लोगोआबो मोसाग्रा बेबादिमोन एसे समाव नाथाय मानि थाखाय बेबादि खालामदों बेखौ बुजिद्रायनो मोनासै बेयावनो एसे खोथा बाथ्राफ्रा सोंलायनाय जादों गावजों गाव फंसे फंनै बाथ्रा बुंलायनायबो जादोंमोन बेनो आं आंनि आंनि लाइफआव इसिबां गिदिर बेबादि मोगा मोगि जाफेरनायथ' गैया बेनो जास्ट फिसा सिमपल मोनसे प्रबलेम जादोंमोन गेजेराव बेल'